अजैं असें तुलसी ऐलोबेरा बगैरा एह् जेह् बूह्ट्टे असें घर अपनै जरूर लाने चाहिदे ते एह् कुदरतन एह् दवाइयें दा कम्म करदे न हवा बी साफ रखदे आक्सीज़न बी दिंद स्हानू ते ऐन्टिबाएओटिक कोला एह् बड़े अच्छे न स्हानू कोई साईड अफैक्ट नी होन दिन्दे ते

साढ़ी जनानियां बचैरियां तुलसी दा बड़ा पूजन करदियां न ते तुलसी दी विवाह बी करदियां इक बारी ते एह् बेसिक एह्दी गल्ल ऐ के तुलसी स्हानू प्योर आक्सीज़न दिंदी ऐ ऐलोबेरा साढ़ा खून साफ करदा ऐ कोआरगंदल जिसी आक्खने एह् घरें च होनी चाहिदी मच्छर लाग्गे नी आंदा एह्दै जेह्ड़े तुलसी दे ऐलोबेरा पलांट लग्गे दे होन उत्थ लाग्गो मच्छर मक्खी बड़े घट्ट आंदे न जेह्ड़े बमारियां फलाने दे कारण बनदियां न एह् ऐन्टीबाएओटिक कोला बहुत अच्छी चाहे तुलसी दे पत्ते चाह् च पाइयै पियो तुलसी दे पत्ते इयां रोज़ दो चार धोई धाइयै शैल साफ सफाओ थोआड़ा खून साफ होग थुआढ़े अन्दर ऐन्टीबाएओटीक आपैं गै पैदा होई जाग इंदे अन्दर पत्तें च ऐन्टीबाएओटीक होंदी ऐ ते एह् बड़ी कारामद बूह्टे न एह् घरें च जरूर लाने चाहिदे एह् दुआइयें दा कम्म करदे न